आहो में इक बुक ही ओह्दे बिच्च इक क्हानी ही जेह्ड़ी बुक पढ़ियै में काफी जैदा हस्सेआ हा अपने टाइम उप्पर अज्ज बी मिगी चेता ऐ जेल्लै में निक्का हा ते उसलै में इक कताब पढ़ी ही नानी अम्मा गोल मटोल एह् बड़ी अच्छी कताब ऐ इस कापी बिच्चा में केह् पढ़ेआ हा इक क्हानी पढ़ी ही कि इक जेह्ड़ी नानी अम्मा होंदी ओह् अपनी दोह्तरी दे घर जंदी ओह् अपनी दोह्तरी दे घर जंदी केह् आखदे आखदे नुहाड़ी दोह्तरी दा ब्याह् होंदा होई गेदा होंदा ते उं'दे घर जंदी जिसलै ओह् जंदी ते ओह् ओह् दिखदी कि रस्ते बिच्च इक लोमड़ी आई जंदी ओह् जा दी होंदी ना मतलब जंगल बिच्च लोमड़ी आई जंदी जेह्ड़ी लोमड़ी होंदी ओह् आखदी अरे नानी अम्मा आप कहां पे जा रहे हो आप को में खाना है मतलब कि में तुगी खाना चाह्न्नी आं लेकिन नानी मां उसी आखदी के हून तूं मिगी केह् खाह्गी मेरे में अपने नानी दे घर में अपनी दोह्तरी दे घर जा दी जेल्लै में अपने दोह्तरी दे घर जाङ उत्थै में शैल देहीं मट्ठा खाह्ङ होर में तगड़ी होई जाङ फेर तूं मिगी खाई लैएआं क्योंकि एह्लै तूं मिगी खाह्गी इसलै में ते बड़ी सुक्की दियां लिस्सी आं ते तूं इक लिस्से बंदे गी केह् खाह्गी ते जेह्ड़ी लोंबड़ी होंदी इ'यां ते बड़ी चलाक होंदी लेकिन ओह् अम्मां दियां जेह्ड़ी गल्लां ही ओह्दे बिच्च ओह् बी फसी जंदी ते ओह् उसी आखदी चल ठीक ऐ तूं जा तू अपनी दोह्तरी दे घर जा उत्थै शैल देहीं मट्ठा खाई पियै शैल रज्ज रूज लाइयै तगड़ी तुगड़ी होइयै आवेआं फिर तुगी खाह्ङ ते ओह् ओह्दा ओह् आखदी कि में तेरा इंतजार करङ वादे गी पूरा निभाना एह् तेरी जिम्मेदारी ऐ ते अम्मा नानी अम्मा आखदी चल ठीक ऐ में वादा निभांग इचरै गी ओह् थोह्ड़ी नेही अग्गें जंदी उत्थै उसी सियार मिली जंदा ते जेह्ड़ा सियार होंदा ओह् बी उसी इ'यै गल्ल आखदा कि अरे नानी अम्मां तूं कहां पे जा रही है में तुगी खाना चाह्न्नां नानी अम्मा उसी आखदी अरे सियार भाई तूं मिगी पैह्लें खाह्गा एह्लै में इ'न्नी जैदा दुबली पतली आं इन्नी सुक्की सड़ी दियां तूं मिगी केह् खाह्गा ओह् तुगी माड़ी अगर तू मिगी खाह्गा ते छड़ियां तुगी हड्डियां लब्भनियां होर केश ते तुगी लब्भना नेईं ऐ ते सियार बी ओह्दी गल्लें च आई जंदा ते हून उसी आखदी कि में अपनी दोह्तरी दे घर जा दी आं उत्थै शैल खाना पीना मठाइयां मुठाइयां खाह्ङ होर अपने आप गी शैल तगड़ा तुगड़ा करियै फेर में जिसलै औंङ ते फेर तूं मिगी खाई लैएआं होर होर मेरा शरीर बी शैल फुल्ले दा होना ते तूं फेर तुगी रज्ज बी होई जाना ते जेह्ड़ा सियार होंदा ओह् बी ओह्दी गल्लें च फसी जंदा भाई ओह् बी आखदा ठीक ऐ में तेरा इंतजार करङ अट्ठ म्हीने दा उन्नै टैम दित्ता बुड्डी ने उसी ते ओह् आखदा चल ठीक ऐ में बी ते अट्ठ म्हीने तेरा इंतजार करङ होर ओह् बी उत्थुआं निकली जंदा फिर ओह् जिसलै ओह् उत्थुआं जंदा ओह्दे बाद ओह् अग्गें केह् दिखदा अग्गें इक शेर आई जंदा जेह्ड़ा शेर होंदा आखदा बुड्डी अम्मा कुत्थै जा नी तूं में ते तुगी खाना चाह्न्नां अज्ज ते तूं मेरा मेरा तूं भोजन बनी जाना ते ओह् उसी आखदी अरे शेर भाई में इन्नी सुक्की दियां इन्नी पतली आं दुबली पतली आं मेरी ते तोहें छड़ियां हड्डियां नसीब होनियां होर हड्डियें तोहें हड्डियें दा केह् खाना तोहें ते मेरा मास थोह्ना निं क्योंकि मेरे शरीर उप्पर मास ते बड़ा घट्ट ऐ ते ओह् उसी आखदी कि में अपनी दोह्तरी दे घर जा दी आं उद्धर में शैल रज्ज रूज लाइयै शैल रूटी खाह्ङ घ्यो खाह्ङ देहीं खाह्ङ मट्ठा खाह्ङ होर में जिसलै में बापस आंङ फेर तूं मिगी खाई लैएआं ते ओह् ते शेर बी ओह्दी गल्लें च फसी जंदा इ'यां जिसलै ओह् रस्ते च जंदी उसी केईं सारे जानवर लभदे होर केईं सारे जेह्ड़े जानवर होंदे ओह् उसी इ'यै गल्ल आखदे ओह् जेह्ड़ी नानी अम्मा होंदी ओह् अपनी चलाकी कन्नै सारें दा सामना करदी सारें सवालें दा जवाब दिंदी होर उत्थुआं चली जंदी ते फिर जेल्लै ओह् अपनी दोह्तरी दे घर जंदी उत्थुं ओह् शैल छे सत्त म्हीने अट्ठ म्हीने पूरे रौंह्दी होर उत्थें ओह् अट्ठ म्हीने रेहियै शैल खंदा पींदी फरूट खंदी ओह्दी जेह्ड़ी दोह्तरी ऐ ओह् ओह्दी इन्नी सेवा करदी अपनी नानी अम्मां दी उसी शैल मतलब गोल मटोल करियै ओड़दी खाई पलाइयै जिसलै ओह् उत्थुआं बापस ओह् आने आह्ली होंदी ते फेर जेह्ड़ी नानी अम्मां होंदी ओह् काफी सारी दुखी होई जंदी ओह् फिर दुखी होइयै इक जगह बेही जंदी फिर जेह्ड़ी ओह्दी दोह्तरी ऐ ओह् ओह्दे कोल औंदी उसी आखदी कि नानी अम्मां तूं कैह्ली इन्नी दुखी ऐं ते ओह् उसी सनांदी कि इ'यां इ'यां मीं जिसलै मे रस तुंदे घर आ दी ही औल्लै मिगी ऐसे किश जानवर लब्भे ओह् जानवर मिगी आक्खै दे हे ते में तूगी खाना चाह्न्नां ए हून में मेरा टैम मिगी लगदा ऐ आई गेदा हून ते में शैल हट्टी कट्टी होई गेई आं ते ओह् जानवर सारें मेरा इंतजार होने करा दे जिसलै ओह् इस गल्ला गी समझदी जेह्ड़ी ओह्दी दादी अम्मां दी जेल्लै ओह् अपनी नानी अम्मा दी गल्ल सुनदी ते जेह्ड़ी दोह्तरी होंदी ओह् काफी जैदा परेशान होई जंदी फेर जेह्ड़ा ओह्दा जोआई जेह्ड़ी ओह्दी दोह्तरी दा खसम औंदा ओह्दा घरैआह्ला आंदा ओह् इक तकरीब लांदा ओह् केह् आखदा ओह् आखदा केह् आखदे न कि इस अस बड्डा नेहा ड्रम लैन्ने आं तेहोर उस ड्रम बिच्च इसी दादी गी पाई ओड़ने आं ते इ'यो फेर ओह् उसी ड्रमै गी धक्का दिंदे ओह् ड्रम लुड़कदा लुड़कदा सारें जानवरें कोल जंदा लेकिन जानवरें गी समझ निं लगदी ओह् जानवर उसी धक्का दिंदे इ'यां इ'यां करियै ओह् अपने घर पुज्जी जंदी ते एह् जेह्ड़ी क्हानी ऐ एह् मिगी काफी जैदा इक ते मिगी एह्दे कोलूं सिक्खने गी बड़ा किश मिलेआ होर उप्परुएं मिगी एह्दे कोलूं केह् आखदे न इसी जिसलै मिगी इस क्हानी गी पढ़ेआ मिगी काफी जैदा हस्सी आई ही अपने टाइम उप्पर मिगी अज्ज बी जेल्लै तुसेंगी सनां दी आं ते मिगी अज्ज बी एल्लै बड़ी हस्सी आ दी ऐ